ہاں جی جی بولیے کیا بات ہے جی ہاں بوہ جی جی جی جی جی س جی سر جی جی تو سر آپ کس ہوٹل کی بات کر رہے ہیں کس کینٹین کی بات میرے تو وہاں سے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو فی الحال میں تو ابھی آیا ہوں ممبئی میں ہوں ان شاء اللہ جب آؤں گا تو ان لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے کام نہیں کیوں کر رہے ہیں اچھا ایسا کام کر رہے ہیں

ویسے تو میری موجودگی میں ہوں میری موجودگی میں تو کم کام اچھے سے کرتے ہیں ویسے صفائی افائی کا خیال رکھتے ہیں لیکن اب میں نہیں ہوں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں دھیان رکھوں گا ان لوگوں کو بتاؤں گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک